جی ہیلو السلام علیکم و رحمة اللہ جی الحمد للہ کیا آپ کار دھونے والے بول رہے ہیں ہاں ہاں اصل کیا ہے نا کہ میں آپ کے شاپنگ پر کار دھلوایا تھا اپنا لیکن ایسا کار آپ نے دھویا ہے جو بالکل جو ہے صحیح سے دھویا ہوا نہیں ہے بالکل ہر چیز گندہ گندہ ہے اندر کا سیٹ وغیرہ بھی ایک دم گندہ ہے مرر شیشہ بھی جو ہے ایسے گندہ ہے بیک سائڈ کا پیچھے سائڈ کا اچھا سے تھوڑا دھونا چاہیے تھا تھوڑا سا لیکن آپ نے اچھا سے دھویا نہیں ہے آپ کے یہاں برابر ہم دھلاتے ہیں کبھی شکایت ایسی ہوئی نہیں ہے اچھا ہاں ذرا تھوڑا دھیان دیجیے گا اس لیے کہ آپ کے یہاں برابر ہم دھلاتے ہیں کبھی ایسے شکایت کا موقع نہیں ملا یہ فرسٹ بار ایسا ہے کہ آپ کے یہاں دھلوایا

ہاں ہاں پیسہ تو کی بات نہیں ہے پیسہ کی ایسا کوئی بات نہیں ہے پیسہ جو آپ کا محنتانہ ہو تو میں دوں گا ہی لیکن یہی ہے کہ جب آپ کا پرانا میں کسٹمر ہوں تو آپ جو ہے تھوڑا سا دھیان دیا کیجیے جب بھی میں آؤں تو کاڑی گاڑی کو جو ہے اچھے طریقے سے صاف کروا دیں دھیان دے دے کر کے بتا دیا جائے ان کو آپ کے جو آپ کے جو کون کہتے ہیں گاڑی دھونے والے ہیں ہاں یہ ہم لگتا ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے سترہ تاریخ کو سترہ تاریخ کو یعنی جون کے مہینے میں سترہ جون کو دھلوائے تھے دیکھیے گا آپ سے تھوڑا سا دھیان دیجیے گا نا ہاں اور آپ جو ہے سو وہاں پر کھڑے ہو کر کے ذرا بتا دیجیے گا کہ جب بھی یہ ہمارے کسٹمر آئیں تو اچھے سے دھویا کرو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا کرو اس لیے کہ برابر کے کسٹمر ہیں آپ کے ہیں جی جی جی جی

چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہم ہماری بات کو جو ہے مانا آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا جی السلام علیکم ورحمة اللہ